आं नाइन्टिन सिक्सटि सिक्सआव ग्रेजुवेसन लादोंमोन नगाव गार्लस कलेजनिफ्राय बेनि उनाव एसामिस डिपार्टमेन्टआव माबा लेंगुवेज डिपार्टमेन्टआव आं थांदोंमोन इउनिभारसिटियाव गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव एमए फरायनो खिन्थु फुरा खालामनाय जायाखिसै प्रिभियासा गाज्रि जानायखाय आं फरायखैसै बेनि उनाव फैबाय फैनानै सिक्सटि नाइनआव दतमा गार्लस स्कुल खुलिदोंमोन गोदान बर' मिडियाम बाहाय आं हाब्बाय आरो आंखौनो फावनडार हेड मिस्ट्रेस हिसाबै बाहाय दोनबाय बै समाव बर' मिडियाम बर' बर' रोंखायो खिन्थु बर' मिडियामाव फरायाखैब्लाबो बर' फोरोंनो नाजादोंमोन बिनि उनाव आं बेबादिनो सिक्सटि नाइननिफ्राय सेभेन्टि अवाननि मे मे जुनसिम आं दङमोन बेनि उनाव बे समाव आं गथ'फोरखौ फोरोंदोंमोन क्लास नाइन एइट सेभेन सिक्स फाइभ गासैबो लायोमोन क्लास बेनि उनाव स्कुला गोदानमोन बेनिखायनो स्कुलखौ फसंनो थाखाय बायदिसिना गामिफोराव गिदिंनांगौ जादोंमोन फैसा खांनो थियाटार लाबोनांगौ जादोंमोन बेफोर बेफोर गासैबो खालामदोंमोन आरो हेड मिस्ट्रिस हिसाबै बेनि उनाव आंहा हाबा जानायाव आं धेकियाजुलियाव हाबा जानायाव आं बे साख्रिखौ गारनायसै साख्रि गारनायनि उनाव आं माबायावनो दंमोन दिकियाजुलि घग्रा कसारि गामियाव आंहा हाबा जादोंमोन प्रफेसार खुदिराम कसारिजों धेकियाजुलियाव माबा कलेज एअकेडि कलेजाव साख्रि मावोमोन माबा पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टआव आंनि हासबेन्डआ बिनि उनाव आं उदालगुरियाव साख्रि ओंखारनायखाय नाइन्टिन सेभेन्टिथ्रियाव आं जइन जानाय उदालगुरि हाइस्कुलमोन होमब्ला हायार सेकेण्डारि नङामोन बेनि उनाव लासैनो बे हायार सेकेण्डारि जादोंमोन आरो बे स्कुलावनो आं फुरा थामजि बोसोर मावनायनि उनाव आं रिटाइर्मेन्ट मोन्दोंमोन टु थावजेन्ड थ्रिनि मार्स मासाव गोदोनि स्कुलनि साबजेक्टफोराथ' बेनोमोन इंलिस मेट्स बेनि उनाव जेनेरेल साइन्स आरो हिन्दी बेफोरनोमोन दानि बादि खिन्थु दानि बादि अबजेक्टिभ टाइपनि प्रस्न' फैयामोन आरो गोलाव गोलावै लिरोमोन जोंबो आरो बेबायदिनो फोरोंनांगौमोन